میری نسبت شہر لکھنؤ سے وابہ جڑی ہوئی ہے ہمارے شہر میں چکن کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے چکن کے کرتے بنائے جاتے ہیں جو کافی پسند بھی کیے جاتے ہیں اور ہدایہ و تحائف کے طور پر بھی لوگ اسے پیش کرتے ہیں چکن کی جمپر چکن کی شلوار چکن کا کرتا اور دیگر بھی چکن کے کپڑے یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں میں نے تو کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا ہے بنائی یا سلائی کا البتہ ایک میرا دوست ہے جس کا نام محمد اطہر ہے اس کے یہاں یہ کام بنائی کا کام نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے اور وہ خود اس وقت اس کام سے جڑا ہوا ہے اس کے یہاں بہت سے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں جس میں بہت سے رومال ہیں بچوں کے کپڑے ہیں اسی طریقے سے اور داخلی کپڑے ہیں جو بطور خاص مرد حضرات کے لیے داخلی کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی تیار کیے جاتے ہیں جو کافی آرام دہ بھی ہوتے ہیں اور کافی پسند بھی کیے جاتے ہیں اور اس کا کاروبار ملکی پیمانے پر کافی پھیلا ہوا ہے بڑے پیمانے پر آڈر ملتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ موجودہ وقت میں کرونا کی مار کی چپیٹ میں جہاں بہت سے کاروبار آئے وہیں یہ بھی کاروبار بھی آیا ہے اس کی وجہ سے پہلے کی بہ نسبت اب یہ کاروبار کچھ ٹھنڈا اور ما ماند پڑ گیا ہے لیکن ماضی قریب میں یہ کام کافی عروج پر تھا اور لوگوں نے اس کی وجہ سے لوگوں کی معیشت بھی کافی مستحکم ہوئی ہے اور لوگوں نے کافی اپنا جائیداد وغیرہ بھی اس کے ذریعے بنائی ہیں